हेलो हाँ हेलो हाँ हमें सब्जी ओब्जी का मतलब पेड़ पौधा ये सब खरीदना आपके यहाँ मिल जाएगा ओ बैंगन का बैंगन हो गया ये जैसे कोभी का हो गया मिर्ची है अच्छा ठीक है और उसके बाद जैसे खीरा का भी हो गया ये सब चीज का मतलब टमाटर है हाँ क्या क्या रेट में मिलता है मतलब सब चीज का रेट बताइए क्या क्या रेट में मलतब मिल जाएगा कम से कम में

अच्छा हाँ खीरा हो गया जैसे ये अथी हाँ हाँ ककड़ी ओकड़ी का हो गया एक बीन्स का हो गया बोड़ा का हो गया और सब्जी में सब चीज का मतलब बीज मिल जाएगा आपके पास ठीक है मतलब कम दाम में सब चीज हो जाएगा ना हाँ तो मतलब सब चीज का मतलब ये है ना कि लेके जाएँगे तो मतलब सब्जी ओब्जी अच्छा होगा ठीक है ठीक है ये झींगा ओंगा का कद्दू ओद्दू का भी बीज रखते होंगे आप

अच्छा

अच्छा हाँ हाँ

अच्छा ठीक है हम आके लेंगे हाँ ठीक है हम आएँगे और भी कोई और भी चीज है मतलब और भी जैसे अलग कोई चीज का पेड़ पौधा है उसके बारे में बताइए